हलो हा हा सर सुनिल हरजाणी सर ॿुधायो तव्हांजी कहिड़ी सेवा कयूं अच्छा मतलबु तव्हां खे सैलरी रिटर्न या कारोबार जो रिटर्न जो फ़ाइल करिणो आहे अच्छा अच्छा तव्हां सर्विस में आहियो अच्छा सर सैलरी रिटर्न जी हाणे ॾिसो पोईं तारीख़ अथव टीह टीह तारीख़ इन खां पहिले तव्हां जो सभु काग़र मांखे ॾियणा पवंदा त असां तव्हां जो कमु शुरू कंदासीं

त हुन बैंक जा ज़ेराक्स कॉपी ॾियो ऐं पूरे साल जा हाणे तव्हां समुझो करंट इयर जो रिटन भराइणु चाहियो था त तव्हां एप्रैल खां मार्च सूधी पूरे साल जो ज़ेराक्स ॾियो तव्हां जूं ॿ बैंक अकाउंट हुजनि त ॿ बैंक अकाउंट छाकाणि सैलरी सां साणु तव्हांजी इंट्रेस्ट इंकम बि ॻणी वेंदी अच्छा मिस्टर हरजाणी इहो ॿुधायो तव्हां इहो पहिरियों साल तव्हां रिटन फ़ाइल कयो या अॻिमें कयो अथव पहिरियों दफ़ो अच्छा त तव्हांजो जेको पैन काड आहे हुन जो बि ज़ेराक्स मांखे ॾिजो ॿियो लिखो टी डी एस सर्टीफ़िकेट हा अच्छा मिस्टर हरजाणी तव्हां कुझु पैसा सेविंग्स स्कीम में विधा आहिनि हां हाली न विधा आहिनि छाकाणि राहत मिलंदव सोचे वठो तव्हांखे कुझु एल आई सी आहे छा हा त पोइ उहो तव्हां खे कमु ईंदो तव्हां एल आई सी जो सभु प्रूफ़ मांखे ॾीजो त जॾहिं असां तव्हांजो रिटन फ़ाइल कंदासीं तव्हांजी ऑफ़िस टी डी एस त कटियो आहे न हा त उहो सॼो प्रूफ़ खणी अची हिकदमि ॿिनि टिनि ॾींहंनि में मुंहिंजी ऑफ़िस में जमा कजो त तव्हां असां तव्हां जो कमु शुरू कंदासीं अच्छा अच्छा ॿियो ॿुधायांव हरजाणी साहिब हिन कमु जी असांजी फ़ीस आहे पंज हज़ार रुपया तव्हांखे मंज़ूर हुजे त मांखे ॿुधाइजो त असां तव्हांजो कमु शुरू कयूं आहे मंज़ूर हां हा त पोइ तव्हां कॾहिं ईंदव साहब मांखे उहो टाइम ॿुधायो त मां तव्हां जो अपॉइंटमेंट लिस्ट में लिखी छॾियां हा सेटरडे तव्हांखे मोकिल आहे ई त सही ॿुधायव सेटरडे सुबुह जो असांजी ऑफ़िस साढे नवें खुलंदी आहे तव्हांखे कहिड़ो टाइम थो सूट करे बिल्कुलु बिल्कुलु त मुंहिंजे सेक्रेटरी तव्हांजे नाले ते अपॉइंटमेंट बुक कई आहे तव्हां अची मिलो पंहिंजा सभु काग़र जीअं लिखाया अथवमांव उअं खणी अचो मिस्टर हरजाणी तव्हांखे मिलण जी असांखे जामु उत्सुक्ता आहे थैंक्यू मिस्टर हरजाणी